हम गेलहुँ दोकानपर डस्टबिन लेलहुँ ओ कोइ कामके नहि भेल फूटि फाटि गेल आओर हम दोकानदारके गेलियै दोकानके कहऽ उहो नहि किछु बाजल जे बदलि देब या नहि बदलि देब आओर कोनो कामके नहि अय ओ फूटि फाटिके बराबर भऽ गेलै जहाँ हम खरदै छी तहि सब आदमी खरीदलक हमरा घरके आदमी सबके फूटिके बराबर भऽ गेल छनि आओर डस्टबिन तऽ जरूरी छै सबके आओर सब आदमी लेला आओर सबके फूटिके बराबर छनि आओर दोकनदार एहन अइ जे ककरो बदलि नहि देलखिन दोकनदार बहुत खराब आदमी हय आओर ओकरा पास गेबो केलहुँ तऽ ओ किछु जबाब नहि देलक सामान अहाँ लेलहुँ अहाँ जानू फूटि गेल तऽ हम की सकै छी हमहुँ तऽ कहींसँ खरीदिएके लायल छियै तऽ उ हमर सबके फूटि फाटिके बराबर अइ आोर जतेक हमर समाजके सदस्य सब हुनकेसँ लेने रहियै आोर सबके डस्टबिन फूटल छनि आओर छैल छनि अहिमे कचरा डालै छी आओर कचरावला अबै छै तकरो आओर बराबर कऽ दै छै उठा पटक कऽके वएह अय